اتر پردیش کی تہذیب بیرونی تہذیبوں سے بہت متاثر ہوئی ہے کیوں کہ ہمارا کھانا پینا جو ہے اتر پردیش میں بیرونی تہذیبوں سے بہت متأثر ہوتے ہوئے بدل گیا ہے پہلے ہم لوگ جو ہے اپنے ہندوستان کے جو کھانے ہوتے ہیں روایتیں ہوتی تھیں ان کو ہم لوگ جو ہے فالو کرتے تھے پر ابھی ہو یہ گیا ہے کہ ہم لوگوں کے کھان پان میں بھی جو ہے ویسٹرن کلچر کا جو ہے بہت جو ہے پربھاؤ پڑا ہے ابھی ہمارے ڈانس ہیں ہمارے کلچر ہیں ہمارے کپڑے ہیں ہماری بول چال ہے اس میں بیرونی روایتیں جو ہیں بیرونی تہذیب ہے اس کا ففٹی پرسینٹ جو ہے پربھاؤ آیا ہے ہمارے یہاں کھانے پینوں میں پاستہ جیسی چیزیں چائنیز فوڈ جیسی چیزیں کپڑوں میں ویسٹرن کپڑے جو ہے یہ سب شامل ہو گیے ہیں اور ہمارے جو دیسی انداز تھے وہ سب جو ہے یہاں سے چلے گیے ہیں آج کل کے جو نوجوان ہیں وہ بھی ویسٹرن کلچر کو بہت فالو کرتے ہیں اور ویسٹرن کلچر کو ہم جو بولیں تو وہ بیرونی تہذیب ہی ہے جس کو جو ہے ہمارے